جی ہاں ہم میں مڈل جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جوکہ پرانی نسل ہے جیسے ہمارے ابو جی ہمارے دادا جی یہ لوگ پرانے خیالات کے ہیں ان کے خیالات میں کچھ رسومات وغیرہ ہیں جوکہ نہ کرنے چاہیے لیکن ہیں اسی طرح جو نئی جنریشن ہے جو آج کل کے نوجوان لوگ ہیں ان لوگوں میں ایک دم ماڈرن جوکہ فحاشی اور ایک دم عجیب طرح کے کلر وغیرہ رنگ کرتے ہیں جوکہ یہ بھی ایک دم مختلف ہے دونوں دونوں نسلوں کو مڈل جنریشن جو ہے اسے دونوں سائڈ تھوڑا بہت رہنا پڑتا ہے یا دونوں کے بیچ کی جو لچک ہے وہ مڈل جنریشن ہیں